ہیلو کیا آپ امیزون کسٹمر سروس سے بات کر رہے ہیں یہ اصل کچھ دن پہلے میں آپ کا امیزون ایپ استعمال کر رہی تھی تو وہاں مجھے آئرن دکھائی دی جوکہ مجھے بہت پسند آئی اس لیے میں نے اس کو خریدنے کا فیصلہ کیا کیونکہ یہ صرف پانچ ہزار روپئے کی تھی اور آج مجھ سے آئرن کا آڈر مل گیا ہے اس کی پیکنگ بہت اچھی ہے یہ بہت اچھی بہت اچھی پروڈکٹ ہے یہ بہت لائٹ ویٹ ہے جس کی وجہ سے اس سے اس استعمال کر کرتے ہوئے ہاتھ نہیں جلتا نہیں تھکتا ہے اس میں آٹو آن اور آٹو آف کا آپشن بھی ہے اس کا وائر بھی کافی لیندی ہے جس کی وجہ سے کپڑوں پر آئرن لگاتے ہوئے کافی آسانی ہوتی ہے اس اس میں کافی سارے آپشنس ہے جیسے سوتی کپڑوں کا نائلن کپڑوں کا اونی کپڑوں کا مجھ سے یہ آئرن مجھے یہ آئرن بہت پسند آئی